जोंनावथ' मोसौआ मानै दङ मासे बिमा मासे फिसा फुङाव दै बिमा सेराव खाहैनाय जायो सानजौफुबाबो बेयावनो दै बिमा सेरावनो दोस्लायनानै दोन्नाय जाबाय मोनाबिलियाव बिदिनो दसे गुमनानै गांसो हानानै होयो एखनबा दैज्लां समाव खस्थ' जायो मोसौफोरा गांसो जानो जायगा गैया गांसो हानानै होनांगौ जायो अखा बांखा खस्थ' जायो दैज्लां बोथोरबाथाय माइ दुब्लियाव गासैबो माइ थाजोबो खानोनो जायगा गैया जायो मेसें बोथोराव बा आराम माइ हानोबो माइ हाखांनानै दुब्लि बारियाव खाजा खायो मोजांनो उदैफ्राबो मोजां बुङो मेसें बोथोराव दैज्लां बाथाय गैया मोसौफ्रानो उदै खालि खालि जायो आरो गांसो खम बाथाय गाइखेरखौनो एसे खम होयो